जोंनि क'क्राझार जिलायाव कक कलेज दं इउनिभारसिटि दं सि आइ टि दं दन बस्क दं बिबिलियन दं अकजिलियाम दं आरो बेसिक मेम'रियेल दं आरो बेफोराव फरायनाया क'क्राझार दन बस्कआव टुयेलभसिम दङ बेयाव हस्टेल दं हस्टेल दं थानाय जानाय मोजां आरो ओमफ्राय गेलेनाय खारनाय बारनाय गासिबो फेसिलिटियानो दङ आरो कक कलेजावबो मोजां बेयावबो खारनाय बारनाय गेलेनाय लिरनाय फरायनाय गोसिबो मोजाङानो हस्टेलबो दं आरो सि आइ टि इउलिभारसिटि फोराव मोजां मोजां डिग्रि फरायफैयो फरायो आरो बेयाव मोजां मोजां गाव गावनि गावगावनि मोजां मोजां साबजेक लानो लुगैनायफोरखौ लानो हागोन बाहाय डक्टर दं आर्ट्स दं मास्टारफोरनिबो दं मोजाङानो आरो जोंनि क'क्राझार एरियायावनो बेसिक मेम'रियेल दङ बेयावहाय हस्टेल दङ आरो फरायनाय फोरा मोजां दाखालि थांनाय बोसोरनियावथ मेट्रिकाव मोजाङैनो मोजां पास जादों हानद्रेदाव हानद्रेद मोननानै पास जादों आरो गेलेनाय बल खेला काबादि गासिबो दङ आरो मासावहाय मानलि दिउसा पासस' लायो आरो एसे आरो ओम